हमारे यहाँ करेला जमीन के नीचे लगाया जाता है करेला भी ओ नेनुआ लौकी कोहड़ा ये सारे पौधे हमारे लोग के जमीन के नीचे होता है वो लौकी भी खाने में फायदा है शरीर के लिए स्वादिष्ट हैं भाई और करेला भी सूअर ऊअर के लिए सब फायदा करता है अच्छा है कष्ट दूर करता है और नेनुआ भी अच्छा है खाने के लिए फयदा भी शरीर के स्वादिष्ट हैं शरीर के अच्छे लिए फायदा करता है और सब अच्छा लगता है हमारे लिए हम लोग यहाँ पौधे भी हर तरह से लगाते हैं आम का पेड़ नीम का पेड़ नीम के पेड़ से छाया मिलता है ठंडी हवा मिलता है और फोड़ा फुस्की के लिए हम लोग दवा भी बना के लगाते हैं और आम का पेड़ लगाते हैं आम भी अच्छे से उसमें फल लगता है बहुत बहुत से आम फलता है उपयोग करते हैं हम लोग अचार बनाते हैं खटाई भी बनाते हैं पक जाता है तो बच्चे लोग सब लोग भी उसको खाते हैं ओ भी अच्छा लगता है आओ अमावट भी हम लोग गाड़ते हैं उसको खाते हैं ओ भी खाए अच्छा लगता है तुलसी का पेड़ मैं हम लोग लगाते हैं तुलसी का पेड़ लगाते हैं उसको हम लोग पूजा भी करते हैं ओ भी अच्छा लगता है जड़ बोखार जोखाम सबको हो जाता है हम लोग काढ़ा भी बनाकर पिलाते है ओ भी अच्छा लगता है चाय भी हम लोग पीते हैं ओ भी कढ़ा अच्छा लगता है शरीर को स्वादिष्ट करता है फायदा करता है अच्छा लगता है